हम अपन बिहार से बहुत सारा राज्यमे भारतके राज्यमे गेल छी आओर घुमेके लै नामसँ गेल छी पहिले शुरूमे तऽ पढ़ाइके लागि गेल रही व्यवस्था खोजे आ ओकर बाद भाइके पढ़ाइके लागि भी बाहर गेल छी भगना भगनीके पढ़ाइके लागि भी बाहर राज्यसँ बाहर जाके ओकरा एडमिशन उडमिशन कराके एडमिशन पढ़ाबैके लेल गेल छी आ ओकरा बाद देश से बाहरो गेल छी आ ओहो पर भी जे हइ घुमैके व्यू से गेल रहि आ एकबार अपन जीजाके सङ्गे गेल रहि बिजनेस व्यू से गेल रहि तऽ ओहिमे एक इण्डियामे अपन जे भारतमे जे हइ बहुत सारा मतलब पेटर्न क्षेत्र हइ ओकरा घुमैके लागि भी गेल छी वहाँके सभ्यतासँ सन्स्कृतिके जानकारी लेवे ला भी गेल छी ट्रेनिङ्गके उद्देश्य से भी बाहर गेल छी हँ ट्रेनिङ्ग उरेनिङ्ग भी करै लऽ गेल छी ओकरा अलावा जे हइ बहुत सारा कुटुम्ब सभ अपन जे हइ बाहर रहैत छै ओकरासँ शादी बिआहमे भी गेल छी